खेल जेका हूंदा आहिनि ॿ तरीके जा खेल हूंदा आहिनि हिकु शारीरिक तरीके जो खेल आहे हिकु मानसिक तरीको जो खेल शारीरिक खेल में पाण चई सघंदा आहियूं क्रिकेट अची वियो बास्केट बॉल फुटबॉल हॉकी ऐं मानसिक में पाण चई सघंदा आहियूं की क्रोसवर्ड चैस सुडोकू हे सभु खेल जेका हुनमें ॿ तरीकनि जे खेल में अ इंक्लूड थींदा आहिनि जंहिंमें शारीरिक जेका खेल हूंदा आहिनि हीअ असांखे शारीरिक तरीके सां मदद कंदा असांजे शरीर खे अ स्व स्वस्थ्यु ठाहिण में ऐं जेका मानसिक खेल हूंदा आहिनि जंहिंमें प असांखे पंहिंजे दीमाग़ु जो ऐं पंहिंजी बुद्धी जो यूस करे अ उनखे खेॾिणो हूंदो आहे त जेका शारीरिक खेल हूंदा आहिनि हुनमें असां खे थोरो ॾुकणो हूंदो आहे भॼिणो हूंदो आहे थोरी उछल कूद करिणी हूंदी आहे ऐं जीअं क्रिकेट में हूंदा त असांखे बॉल खे पकिरण लाइ भॼिणो हूंदो आहे फुट फुटबॉल में बॉल खे लत हणण लाइ भॼिणो हूंदो आहे त जेका शारीरिक खेल हूंदा आहिनि हुनमें असांखे शारी अ थोरो हलचल करिणी पवंदी आहे जेका मानसिक खेल हूंदा आहिनि हुनमें असांखे अ शारीरिक अ तरीके सां त ॾाढो घटि खेॾिणो हूंदो आहे वधीक असांखे जेको यूस अ यूस करिणो हूंदो आहे पंहिंजो दीमाग़ु हलाइणो हूंदो आहे जीअं चैस थी वियो त हुनमें ख़ाली हथनि सां गोटियूं खे अ हेर फेर करिणी पवंदी आहिनि ऐं जेकी शारीरिक खेल हूंदी आहिनि हो असांखे असांजी जेकी शरीर हूंदी आहे हुनखे स्वस्थ्यु ठाहिण में असांजी मदद कंदी आहे जीअं असां कॾहिं न बि खेड़ंदा हुजूं त पाण ॿियो कोई कमु कयो त हुनमें असांखे अ वधीक कमु करण जी क्षमता ॾेई सघनि सघंदा आहिनि अ करण में हैल्प अ मदद कंदा आहिनि हे खेल